घणई ई अहिड़ी फ़िल्मूं आहिनि जंहिं में कच्छ जी जेका कला आहे ऐं बाधंणी ऐं उहा ॾेखारी वई आहे सभिनि खां पहिरीं त लगान फ़िलम आहे ऐं ॿी फ़िलम रामलीला रामलीला त सॼी फ़िलम ई कच्छ में ठही आहे हुते जो वेसु कहिड़ो आहे हुते जा माण्हू कीअं हलंदा आहिनि चलंदा आहिनि ऐं हुते जी जेका कला आहे उहा कीअं आहे उहा सभु उन फ़िलम में ॾिखारियो वियो आहे ऐं हम दिल दे चुके सनम इहा बि हिकिड़ी फ़िलम आहे उनमें बि सॼी कच्छ जी कला ॾेखारी वई आहे